नमस्ते अरे हमें लकड़ी चाहिए अरे हमें घूमने नहीं जाना है रात में ख़ासकर यू पी में हमें घूमना है

अरे तो सर कितना पैसा लगेगा अरे हाँ प्रयागराज जाना है हमें अरे सर कुछ अरे सर कुछ कम ले लो अरे तो सर कितने कितने पैसे हो जाएंगे

हाँ तो सर जो है कुछ कम में जो है करवा दीजिए हम आएंगे फिर कभी

हाँ प्रयागराज है और जो है बनारस है हाँ तो ठीक है फिर आगरा के ताज महल दिखा दीजिएगा हाँ तो ठीक है सर फिर जो है हाँ सर पैसा जो है हाँ यार बहुत अच्छा जो है जहाँ हाँ अच्छा हमें जो है अच्छा लगना चाहिए वहीं पर हम आएंगे हाँ वह हाँ तो पूरी फैमिली सहित हम आएंगे अरे आएंगे सर कल ही आएंगे हम ठीक सर ठीक ठीक सर हम आएंगे तो फोन करेंगे नमस्ते